औ हेल्ल'

औ देलाय बुंलाय औ औ आस्सा दा मा बे साइन्स मेजरमोन दा साइन्स स्ट्रिममोन दा ना आस्सा साइनसआव ओरैनो बियो ओइत्स एस आव मा मा साबजेक्ट लादोंमोन

आस्सा बेथ' बेसेबां पारसेन्ट मोना ओरैनो

सिक्सटि पारसेन्ट ना ओरैनो बेयो इग्जाम जोबखांनायनि उनाव एन्थ्रेन्सफोर होदोंना होआखै जेनेबा इन्टारभिउफोर होदोंना होयाखै औ जेनेबा मोनसे मोजां कलेजआव मोननो थाखायथ' एन्थ्रेन्स होग्रो नांगौना ओमफ्राय बेखौ होदोंना होआखै बियो होदोंमोन ने बेनि रिजाल्टखौ मोनदोंना मोनाखै मोनाखै ना दा ओरैनोथ' आंनि साइडनिफ्राय बुंनो थांङोब्लाथ' दा बिबो दा फार्स्ट डिभिजन थांलायनायथ' मोजां फरायनो गोसोब्ला जेरै जायगानिनो कलेज जायगानि इनस्टिटिउसन जेरै क'क्राझारनि सि आइ टि फ्राव लाहैनो हागोन आरो बियो बेयावाथ' औ मोजाङानो सि आइ टि आव फरायलायनो हायोब्लाथ' मोजाङानो जुदि जेरैबायदि फरायनो गोसो बेबायदि हायो आरो बेवहाय फरायोब्ला बिदिनो गाज्रि नङा एनुवेलि कर्स हिसाबै बुंनो थाङोबा एसे फैसा बारा थांगोन आरो ओरैनो लकेल कलेजफोर बायदि नङा नालाय बेयो बेवहाय एसे बारा थांगोन आरो मोजां मोजां मोजां उनाव गाज्रि नङा जेरै बेवहाय आरो सिट मोनाब्ला मेडिकेल कलेज दं क'क्राझार मेडिकेल कलेज बेयावबो मोजां ओमफ्राय गोबां कलेजफोर दङ जायगायावनो ओमफ्राय बे बेफोरबायदि कलेज गैया आरो खम जेरै जोंनि लकेलनि बायदि कलेज नङा आरोना बेयो एसे हाइ बुजिबाय ना औ औ औ दे